हेल' औ औ हेल' सोरमोनलाय

सोरमोनलाय

ए मैगं फानो मैगं फानो मैगं फानो हेल'

औ आमफ्राय

आरो मा मा दामाव फानो नोंसोरलाय मैगंखौलाय मैगंखौ मा मा दामाव फानो केजिआव उम बुरजा बायोब्ला बिसिबां खरि हरो

न' सिङावनालाय हेल'

बायना लायनो हागोन नोंनाव बायना लायनो हागोन बायनानै लायनो हागोन नोंनाव बायनानै लायनो हागोन नोंनाव नोंनाव बायनानै लायनो हागोन बायसनान लायनो हागोन उम नङा आं बायसब्ला लायनो हागोन ना हाया नोंनाव मैगंखौ खोनाया नों खोनाबाय मैगंखौ होनदां बायसब्ला लायनो हागोन ना हाया नोंनाव बिसिबां खरि फानो

नङा बायसनानै लायोब्ला बिसिबां खरि हरो होनदां मैगंखौ बुरजा बायनानै लायोब्ला बुरजाफोर बायनानै लायोब्ला बिसिबां खरि हरो मैगंखौ